हाँ हम कभी खेल समुदाय या समाज का हिस्सा रहे हैं और वह बहुत ही अनुभव वाला था खेल समुदाय समाज बहुत ही अच्छा था खेल समुदाय खेल समाज से समाज में हम बहुत से खेल खेलते हैं और खिलाते हैं इससे क्या होता है कि जब जब हम खेल खेलते हैं और दूसरों को खेलाते हैं तो उससे हमें काफ़ी अनुभव होता है और हमें खेल खेल कूदकर बहुत ही अच्छा लगता है अच्छा महसूस होता है खेलने से हमें हमारे शरीर में ताकत भी रहती है हम तंदरुस्त भी रहते हैं इसलिए हमें खेलना चाहिए खेल समुदाय खेल समुदाय खेल खिलाने के लिए ही एक बनाया गया समाज है खेल खेलना खिलवाना ये खेल समुदाय और समाज का ही हिस्सा है काम है खेल समुदाय में खेल समुदाय में सभी लोग खेलते हैं और दूसरों को अलग अलग खेल खिलवाते हैं ये बहुत अदभुत होता है खेलना हमेशा ज़िंदगी में सभी कामों के साथ साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है खेलने से हमारे हमारे शरीर में तंदरुस्ती होती है हमें अच्छा लगता है हमें अच्छा महसूस होता है अच्छी सेहत महसूस होती है खेल समुदाय हमारे समाज का खेल समुदाय जो है वह खेल खिलवाता भी है और खेल खेलता बी है खेल समुदाय में बहुत सारे सदस्य होते हैं जोकि खेल खेलवाते हैं दूसरों को और खेलते भी हैं खेलना बहुत ज़रूरी है और वह खेलना बहुत अच्छा ही अनुभव है